میں اپنے اسکول کے پروگرامس میں گانا پسند کرتی ہوں مجھے وہاں گانا بہت اچّھا لگتا ہے وہاں کی ٹیچرس جب میری تعریف کرتی ہیں تو مجھے بہت اچّھا لگتا ہے میں نے اپنے اسکول کے پروگرام میں گایا چھبیس جنوری پہ بھی گایا ہے میں نے اور پندرہ اگست پہ بھی اور ایسی ڈانسنگ کومپٹیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ سنگنگ کومپٹیشن بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی مجھے گانا بہت پسند ہے اور ایسے ہی مجھے کہیں پہ بھی نارملی اسٹیج پہ کہیں پہ بھی جہاں پہ چھوٹا موٹا پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ بھی میں گا لیتی ہوں اور مجھے زیادہ تر مجھے اسکول کے کومپٹیشن میں گانا مجھے بہت پسند ہے میں اسکول کے کومپٹیشن میں اپنی فرینڈ کے ساتھ پارٹسپیٹ کرتی ہوں میری فرینڈ بھی اس میں پارٹسپیٹ کرتی ہیں میں بھی کرتی ہوں اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ایک بار تو میں فسٹ بھی آئی تھی سنگنگ کومپٹیشن میں جو کہ میرے اسکول میں ہوا تھا پندرہ اگست پہ پندرہ سوری چھبیس اگست پہ ہوا تھا چھبیس جنوری پہ ہوا تھا اور ایک ڈانسنگ کومپٹیشن ایسی نارملی ہوا تھا اور اینوئل فنکشن ہوا تھا ہمارے اسکول تو اس میں میں نے سنگنگ کی تھی اور میری سنگنگ بہت اچّھی تھی